हाँ हमारे गाँव में एक मंदिर हैं शंकर भगवान का मंदिर हैं जो रो हर सोमवार सोमवार को खुलें हर सोमवार को सब पूजा करने जाते हैं शाम को भजन कीर्तन हो शाम को आरती होती है और वहाँ पर सोमवार सोमवार को भजन कीर्तन होता हैं और हम लोग वहाँ पे जातें हैं पूजा पाठ करते हैं सब गाँव के लोग इकठ्ठे होते हैं और आरती होती हैं भजन कीर्तन होता हैं और हमारें वहाँ हरमुनियम और तबले का प्रयोग किया जाता हैं और हमारे गाँव के लोग सब सारें इकठ्ठे होतें हैं प्रसाद चढ़ाया जाता हैं सब प्रसाद भगवान को भोग लगती हैं और सारे लोग जाते हैं जो प्रसाद को ग्रहण करते हैं और आरती उ सब होती हैं आरती होती हैं और सारें वही पर इकट्ठे होतें हैं भजन कीर्तन किया जाता हैं और हमारें गाँव के लोग हर सोमवार को जाते हैं सुबह पूजा पाठ होता हैं सुबह गेट खोले जाते हैं भगवान को जल चढ़ाया जाता हैं और दियें जलाये जाते हैं दीपक जलाये जाते हैं और उनको भोग लगाया जाता हैं प्रसाद चढ़ाया जाता हैं और आरती होती हैं